हॅलो

तुका खूंय भोंवपाक वसपा प्लेस जाय काय रावपा प्लेस जाय कोंरेंटान हां

आं तुका नॉर्थ गोवान जाय काय सावथ गोवान जाय हां हांव तुक सजेस्ट कोत्ता तिंगा बोगलेरो आहा ते एरपोर्टसान तूं येयलें म्हणटकूच तिंगा कोणसुवा म्हूण एक प्लेस आहा तींग तुका एक फाम फाम आहा तींग तुका फूल गोवन हें मेळटलें खावपा तिंगा गोवन फ्रुट्स तिंगा स्टे हा चोय तिंगा रावपा हा चोय ते तुका फूल गोवा लायक गोंयकार केश कोन रावताय नॉर्मल लोकल्स तेश कोन स्टे गोवन भायर वोय ना फूल गोवन फूड मॉर्निंग चाव मागीर देमपोरां जेवण सांची चाव आनी राती जेवण फूल गोवन मेळटले गोवन तालीज आसतल्यो तुका प्रेफ तुगे प्रेफ्रंसा पोरमोणे तुयें तुका केसली फीश या तुका कित हा ते तुवें सांगपा पोडटा तांकां ते फार्म हा चोय फार्म हावज तेगे नांव रसराज फार्म हावस ते कोणसोवा आहा तुमी ऑनलायन बूक कोरपा जाता नाजाल्यार तेंक कॉल करुनूय थिंग वोसोन डायरेक्ट बूक करूं जाता

होय होय तेंगे ते फार्म हावस हा चोय ते बरें व्हडले आहा तितून पांच सो डबल बेडरूम हाय आनी दोन तीन सिंगल बेडरूम हाय आ ट्रेवलींग कोरपा आतां गो गोंयान एक्सपोजीशन आहा सेंट फ्रांसिस सेवियराचे सो तुक तींग ओसोन विजीट करूं मेळटा आनी तिंगा फेरी येयला फेरी मिन्स स्टॉल आसताय चोय तसले ते येयला तुक थिंग विजीट कोरपा मेळटा गोवन लोकल फूड खावपा मेळटा तुका थिंगां तुका शॉपिंग करूं मेळटा आनी थिंग भोव मेळटा तुका आनी दुसरी प्लेसी आहाय जाल्यार पेंजीम सायडीन आनी प्लेस आहाय नॉत गोवान आग्वाद आग्वाद फोर्ट आहा थंय मागीर तिंगा सिकेलीम फोर्ट हा थिंगां बिचीस पळोवपा मेळटाय कलांगूट बीच आहा बागा बीच आहा तुका सावथ गोवानूय जायते हा तेश को भोंवपा सावत आं तुका सावथ गोवान किदें रेकमेंडेशन जाय जाल्यार हांव तुका सांगता आतां साउथ गोवान तुका वास्को आतां हिंगा नीव एकवेरीयम फीश एक्वेरीयम आहा सो तु थिंग भोंवपा वोसपाक मेळटलें हां हां बरें वेलकम